नमस्ते भैया वह मैंने अभी ओला बुक किया था थोड़ी देर पहले मुझे वह कैंसिल कराना था हाँ जी वह कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो मैं नहीं जा पा रही हूँ अभी जी तो मैं यह कह रही थी कि वह जो मैंने एमाउंट आपको पे किया था तो वह आप रिटर्न कर दीजिए नेक्श्ट टाइम देखूँगी

हाँ हाँ आप इसी नंबर पर कर दीजिए तो आप कितनी टाइम से कर रहे हैं ओके एक घंटे से जी जी जी ठीक है जब आप कर दें तो आप मुझे एक बार कॉल करके बता दीजिएगा मैं चेक कर लूँगी जी भैया जी जी थैंक यू